शाह अब्दुल लतीफ सिंधी सुफी विदान रहस्यवादी संत कवि ऐं संगीतकार हुया उन सिंधी भाषा में सभिनी खां महान कवियुनि में हिकु मञियो वेंदो आहे उन्हनि जी हिक हिक कविता खे शाह जो रसिलो जे रुप में संकलित कयो वयो आहे जंहिंजो अनुवाद अंग्रेजी उर्दू ऐं अन्य घणियुनि भाषाउनि में कयो वियो आहे सिद्धीअ जे सभिनी खां महान कवि बित के शाह अब्दुल लतीफ आहिनि जेको पंहिंजी कविताउनि जे संग्रह सां रस संग्रह सां रिसालो जे लाइ ॼाणो वे ॼाणा वेंदा आहिनि लतीफ जे सभिनी प्रकार जी धार्मिक रूड़ीवादी ऐं आलोचना जी सूफी भावुकता सां भरी भाषा जे ईश्वर जी हिकु कविता सर्व ब सर्वभाविक भाईचारे जो प्रचार कयो आहे सिंधी कविताउनि जो प्रचार घणेई माण्हुनि खे पसंदि आहे सिंधी कविताऊं घणेई माण्हू पसंदि कंदा आहिनि अॾुकल्ह सिंधी भाषा में सभु कोई कविताऊं पसंदि कंदो आहे सिंधीअ में गज़ल पसंदि कंदा आहिनि